ہم اپنے فری وقت میں جو ہے اپنی بکس پڑھتے ہیں ایل ایل بی کی اپنے قانون کی لا کی ہم بک پڑھتے ہیں فری ٹائم میں یہی پسند ہے پڑھنا اپنے لا کی بک اور تھوڑی بہت شاعری کی بک پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پسند ہے جب ف ری ٹائم ہوتا ہے ویسے ٹائم ملتا نہیں ہے اور بس یہی سب کرتے ہیں تھوڑا سا کام ہوتا ہے جو گھر کا وہ کر لیتے ہیں جب فری ہوتے ہیں بس بس یا پھر اپنی لا کی بک قانون اپنا پڑھتے ہیں سنویدھان پڑھتے ہیں مسلم لا پڑھتے ہیں اپنے دین کو جاننے کے لیے موبائل چلاتے ہیں موبائل میں اپنے دین کی باتیں بہت سی دیکھ لیتے ہیں